हलो जी नमस्ते जी मैं मैं मुझे जो है ग्रैजूएशन में एडमिशन करवाना है इस बार मेरा ट्वेल्व हुआ है तो मुझे एडमिशन करवाना है तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि एडमिशन के लिए मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी मुझे क्या क्या लाना होगा जी जी जी हाँ हाँ जी जी हाँ ठीक है जी जी फिर फिर नेक्स्ट सेमेस्टर की कितनी लगेगी उसकी फीस भी पड़ती है कितनी होगी उसकी फीस जी सकेंड सेमेस्टर की फिर जी जी

जी जी तो फिर कॉलेज का टाइम क्या रहेगा किस टाइम मुझे आना होगा जी जी जी हाँ तो मुझे कब तक पी ए एट डेट कब तक रहेगी एडमिशन की तो मैं लास्ट डेट कब तक है कब तक मैं आ सकती हूँ जमा करने के लिए ट्वेंटी एट तक आ सकती हूँ तो मुझे किसी को पैरेंटस को लाना ज़रूरी है या कि मैं अकेले ही आ जाऊँ जी जी जी जी तो किस टाइम तक मैं आ जाऊँ एडमिशन कराने के लिए कितने टाइम तक खुलेगा ऑफिस अच्छा अच्छा तो किसी भी टाइम आ जाए तो सब कुछ लेकर फोटोकॉपी लेकर आना होगा कि ओरिजिनल ही सब कुछ जी जी ठीक है हाँ फोटो फोटो हाँ ठीक ठीक ठीक है चलिए ठीक है फिर मैं कल आ जाऊँगी एडमिशन के लिए ठीक है बाय ठीक